हलो ज जय झूलेलाल हा

अच्छा अच्छा हा त असां छा छा खपे दादी तव्हां खे पहिरियों ड्रेसियूं दादी हाणे तव्हां खे कहिड़े नमूने खपनि वन पीस खपनि किन ड्रेसियूं खपनि सड़ियूं खपनि तव्हां मुंहिंजे दुकान ते ईंदव मां तव्हां खे हर व्हेयराइटी ॾेखाइनुमि तव्हां खे जंहिं नमूने जा खपे

शादीअ लाइ खपनि न त तव्हां खे वन पीस वधीक खपंदा हूंदा न ड्रेसियूं त खणी पोइ पहिरें वन पीस वग़ैरह खपंदव न हा त मूं वटि मूं वटि मूं वटि नओं कलेक्शन आयो आहे ड्रेसिनि जो ऐं वन पीस में बि मूं वटि सुठी सुठी वेराएटियूं आहिनि पंज हज़ार सत हज़ार ॾह हज़ार पंदरहं हज़ार हा ऐं अञां अञां बेबीअ ए इन वेडींग लाइ खपेव त टीह टीह हज़ार चालीह हज़ार उहो ई मूं वटि रेंज आहे हा जहिड़ी तव्हां खे खपेव मिली वेंदी ड्रेसूं बि आहिनि ॿ हज़ार अढाई हज़ार पंदरहं सौ तव्हां हिते ईंदव तव्हां खे हर शइ मिली वेंदी शादीअ लाइ मिलंदव नूंहं लाइ चओ था तव्हांजे धीअ लाइ ॾाजे लाइ खपनि उहे ई मिली वेंदव तव्हां खे पंहिंजे लाइ मिली वेंदव ॾे वठ लाइ बि तव्हां खे खपंदा हूंदा सेण सॼण में ॾियण लाइ भाई दादी हाणे ज़मानो ज़मानो फैशनेबल थी वियो आहे न दादी अॻे अॻे माण्हूअ खे जेको ॾे पाए वेंदा हा हाणे ई ए सुठी ॻाल्हि आहे न भॻवानु भॻवानु पैसा ॾिए थो न त जमा थोरी करणा आहिनि थोरा करणा आहिनि थोरा खपाइणा आहिनि अचो कॾहिं कॾहिं था अचो असांजे दुकान ते हा हा नंढनि ॿारनि जा जिंस टॉप ॾहें ॿारहें साले जी बेबी आहे घणे साले जी अथव अॼुकल्ह उहे ई पाइनि था मिली वेंदा तव्हां खे नओं कलेक्शन मूं वटि आयो आहे हाणे सिज़न शादीअ जी सिजन आहे न हाणे जाम जाम माल भरियो आहे असां हर वेरायटी तव्हां खे मिली वेंदी अघु बि तव्हां खे हिकदमि रिजनेबल डींदासीं ऐं तव्हां हा मां तव्हां खे फोटूं मोकिलियां दादी तव्हां मुंहिंजे दुकान ते ईंदव न रूबरू ॾिसण में तव्हां खे फ़ाइदो थींदुव फोटूअ में छा हूंदो आहे के घणा दुकानदार सम्झि ठॻी करे वेंदानि ॾेखारींदा कुझु आहिनि ॾींदा कुझु आहिनि तव्हां ईअं रूबरू ईंदव मां तव्हां खे कॉलिटी ॾेखारींदुमि मुंहिंजो जेको कपिड़ो आहे उनजी कॉलिटी ॾिसो डिज़ाइनियूं कलर हर शइ मां तव्हां खे खोले ॾेखारींदुमि त तव्हां खे दिलि सां वणंदा ऐं फोटू मां तव्हां खे मोकिलींदुमि त ईअं लॻंदो तव्हां ऑनलाइन शॉपींग था कयोअ पिया अॼुकल्ह ऑनलाइन शॉपिंग में माण्हूं शेखराएजी था वञनि पिया करणु न खपे तव्हां रूबरू अची वञों भाई दुकान ते ॿारनि खे वठी अचो नूंहं खे वठी अचो बेबीअ खे वठी अचो दादा खे वठी अचो जेके बि आहिनि घर में जिन जिन जा तव्हां खे खपनि ऐं जिन जा न बि खपंदा हुजनि उहा तव्हां खे गॾु वठी ईंदव तव्हां खे रायो ॾींदा भई हे कलर सुठो आहे हे डिझाइन सुठी आहे हे कपिड़ो सुठो आहे हरुभरु पेसनि ते न वञिबो आहे अगरि इंसान पेसा खर्चींदो आहे त उनखे कॉलिटी बि अहिड़ी मिलंदी आहे दादी तव्हां विश्वासु रखी अचो असांजे दुकान ते हा हा उ बिल बिल्कुलु बिल्कुलु हा वांदो नाहे तव्हां अचो असांजे दुकान ते असांजी दुकान सॼो ॾींहुं खुलियल ई हूंदी आहे सुबुह ॾहें खां वठी राति जो नवें ताईं खुलियल ई हूंदी आहे अचो तव्हां कंहिंमहिल बि अचो अचो हा जी हा जी हरिओम हरिओम दादी